कक्राझार जिल्लानि गाहाइ आरो दारिमिनारि रांखान्थियारि सामलायग्राफोरा जाबाय बिदिनो पलिसफोर आर्मि होन ओन सार्भि होन ओन बिसोर एसेबां थायो जिल्ला लाइमोनफोर दं गैया होननानै सानजाया बिदिनो रां रुफा बायदिसिना रोखोमनि बेसाद मुवाफोरखौ खावनानै लांनो सान्दों सानोबा बिदिनो आइननि बेरेखा जानो हागौ आरो बिदिनो आइननि बेरेखा मावफ्लाङोब्लाबो जोबथेसालियाव थानांनायबो जानो हागौ बिदिनो थाखायनो जानला मानला आखाइफोरखौ दिखांनानै लानायखौ बन्द खालामनांगौ सिखाव खामानिखौ मावजाया बिनिखायनो आयेननि बेरेखाफोरखौबो मावजाया जोबथेसालियाव थानांनायबो जानो हागौ सोंनानै मावनाय जानांगौ आरो बेहाय बिदिनो कक्राझार जिल्लानि गाहाइ दारिमिनारि आरो रांखान्थियारि सामलायग्राफोरा बिदिनो सिखाव बायदिसिना खामानिखौ नुफ्लांबायोब्ला आइननि बेरेखा मावनाय जायोब्ला जोबथेसालियाव जोबनानै दोननो हानाय गोनांथिबो जानो हागौ बिनि थाखायनो आइननि बेरेखा मावनायनि थाखाय पुलिस आरो सार्भि आर्मि थायो बिनिखायनो बिसोरखौ दोननाय जायो लामा लामा गेटफोराव बायदिसिना गावनाय जानायखौ गावनो हायि सानैनि बिखौनो बेखौनो आसा खालामो आं